उधमपुर जेह्का अस मेन तेहारें दी अगर गल्ल करचै तां तेहार ते इत्थै लगभग सारे गै मनाये जंदे न पर एह्दे बिच जेह्ड़ा ऐ हर इक जेह्ड़ा ऐ मेले दी जां ध्यार दी अपनी खासियत ऐ जि'यां हून बसाखी दा तेहार औने आह्ला ऐ त्रै दिन तक्कर मेला लगदा ऐ इत्थै ते लोग बड़े चाएं चाएं इस मेले च औंदे न ते दूरा दूरा दा लोक एह्दे च औंदे न दिक्खने गी किश लोक इत्थै समान बेचने गी औंदे किश खरीदने गी औंदे प्हाड़े लाकें दी गल्ल करचै तां लोकें बड़े सारे ऐसे समान बनाए दे होंदे कुसै पट्टू बनाए दा कुसै दराटियां बनाई दियां कुसै गुड्डनू बनाए दे कुसै किश ते ओह् जेह्ड़े इत्थै बेचने गी औंदे लोग उसी चाएं चाएं खरीददे न ते बसाखी दा जेह्ड़ा इसलै तेहार औने आह्ला ओह् बड़ा जेह्ड़ा ऐ फेमस तेहार ऐ इत्थै दा जेह्ड़ा ओह् ऐ